میرا حالیہ واقعہ یہ ہوا کہ دلّی میں باڑھ آ گئی اور باڑھ کا پانی پورانی دلّی میں آ گیا اور یہ پانی بڑھتے بڑھتے لال قلعے تک پہنچ گیا اور سارے نیوز چینل پر دکھایا گیا مجھے دیکھنے کی دلچسپی ہوئی اور میں بھی دیکھنے گیا اور میں دیکھتا رہ گیا سڑک پر بہت تیزی سے پانی آ رہا تھا جیسے کوئی نہر بہہ رہی ہو